आर'ज सिबिनायावथ' जों फोथायो आरो जोंनि आबै आबौ आइ आफा मोना मोनखौनो जों फोथायनाय नुबुदों नालाय उन्दैनिफ्रायनो जोंबो फोथायो आरो जेरैहाय जोङो सर'सति फुजा जों स्तुडेनाथ' सर'सति फुजाखौ फोथायोना जेरै सर'सति माखौ बिमाखौ खुलुमोब्ला इकजामाव हायो बेफोरबादि होनना जोंहा फोथायनाय दं आरोना फुजा होनानै ओमफ्राय गोसोखौबो मोजां मोनो हानायबो मोनो गावबा गाव फोथायनाय आरोना जों फोथायनानै फुजा होयो आरो सर'सति फुजायाव न'वावबो फुजा होयो प्रसाद होयो मिस्ति बावलायनानै फुजा होयो आरोना ओमफ्रायो जों गावबागाव स्कुल कलेज गासिबावबो जों फोथायनानै सर'सति बिमाया फरायनायाव थुलुंगा होयो होननानै जोंनो बिमा फिफाफ्रा गोरों मानसिफोरा खिनथायोनालाय ओमफ्राय जों स्तुडेनफ्रा सर'सति बिमाखौ जेब्ला फुजा होयो आरो सर'सति बिमानि दिनावबो आरो बेलेग दिनावबो जोङो स्तुडेनफ्रा जेब्ला परिखा बेफोरबादि जायोब्ला प्रसाद होलायनानै फुजा होनानै इकजाम हैनो थाङो आरोना जोङो ओमफ्राय गोसोखो मोजां मोनो फुजा होनानै ओमफ्रायो नखराव जेरै जोंनि बिमा फिफाफोरखौ नुयो बिदिनो गनेस फुजा एखादसि पुरनिमा बेफोरबादियाव फालियो आरोना बाथौ लिरो बाथौआव फुजा होयो गय फाथै बावनानै बेफोरबादि फुजा होयो आरोना फोथायनाय दङ नखराव फोथायो जेरै फुजा होबा न'खरा गोजोन सान्थि जायो होननानै फोथायनाय थानानै गोसोआव फोथायनाय लानानै फुजा होयो आरो फुजा होनानै गोसोखौबो गोजोननाय मोनो आरोना ओफ्राय फुजा होआबाथाय गोसोखौ खोमसि मोनो बेफोरबादि फोथायनानै जों फुजाखौ होलांबाय थायो आरोना जेरै जोंहा बैसागु बैसागुआवबो आवाथि सावो रायजोयैनो ज' ओमफ्राय आमथिसुवा आमथिसुवायावबो जों फोथाय फालियो आमथिसुवायाव फुजा होबा सुवा बिदि जायो होननानै आबै आबौ मोननिफ्राय खोनायो आरोना ओमफ्राय फालियोबो जाहा न'वाव न'वाव फुजा होआ सप्ता खनसे आमथि सुवायाव फुजा होनो मोना होननानै सप्ता खनसे फुजा होआ आरोना ओमफ्रायो जेरै दुर्गा फुजा दुर्गा फुजा जायो बिश्वकर्मा फुजा बिश्व कर्मायाव न'वाव जेरै सिखा रुवा खदाल बेफोरखौ लानानै फुजा होयो आरोना ओमफ्राय गारि मथ'र जेनेबा जाहाथे गोजान लामा दावबायनायाव जेबो दाजाथों आफा बिश्वकर्माया जेबो दाखालामथों होननानै फोथायनानै फुजा होयो आरो नख'राव ज'नो फुजा होयो जय्ग' होयो आरो ओमफ्राय जों बिदिनो दुर्गा माखौबो सक्ति मोनथों बेबादि होननानै प्रसाद होनानै फुजा होनानै गोसोखौ मोजां मोनो आरो फुजा होयो न'खरावबो होयो जोंनियावथ' फुजा होबायानो थाखायो आरो बिदियानो बिस्थिबार रबिबार बेफोराव खायफा खायफा आरो बिस्थिबारबा ओंखाम जालायि बिदि फुजा होयो आरोना जोंना फोथायनायजों बांसिन फुजिनो हायोबा बांसिन बोर मोनो होनलायनानै फोथायनानै फुजाखौ होयो आरो मानिनानै सोलियो बांसिन जोंनियाव फुजाखौ फोथायो आरोना बयबो फोथायजोबो दानि दानि दिनावबो फुजाखौ बयबो होजोबो आरो सेंग्रा सिख्ला जेरै शिब रात्रि फुजायावबो बयबो प्रसाद मुथा बावो होयो आरोना सेंग्रा सिख्ला गासिबो बांसिन दा फुजा होनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ दानि दिनाव दानि दिनावबो फुजा होनाया सोलिगासिनो होयो जों फोथायबोयो आरो जोंनि बर' बर' हारिफोरा फोथायो